دہلی میں بنائے جانے والے ثقافتی تہوار اور تقریبات بہت سارے ہیں جیسے عید دیوالی بقرعید ہولی وغیرہ اور جب بھی کوئی دھرم آتا اور جب بھی کوئی تہوار آتا ہے تو سارے دھرم کے لوگ بہت پیار محبت سے منانے ہیں